جی میں رامپور کی تھوک مارکیٹ سے واقف ہوں وہاں ہر سامان اکثر ریٹیل سے سستا مل جاتا ہے یہ ایک اچھی جگہ ہے جہاں سے بلک میں چیزیں لی جا سکتی ہیں حالیہ برسوں میں گروسری اور سبزیوں کی قیمتوں میں کافی تبدیلی آئی ہے پٹرول کی قیمتوں اور فصلوں کی پیداوار پر موسم کے اثرات کی وجہ سے اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے کبھی کبھی عام آدمی کے لیے خریدنا مشکل ہو جاتا ہے آن لائن شاپنگ کے بارے میں میرا خیال ہے کہ یہ بہت کنوینئینٹ ہے اس کی اچھی چیزیں یہ ہیں کہ آپ گھر بیٹھے سامان آڈر کر سکتے ہیں ورائٹی زیادہ ہوتی ہے اور وقت کی بچت ہوتی ہے کووڈ نائنٹین کے بعد اس کا رجحان بہت بڑھا ہے لیکن بری چیزیں یہ ہیں کہ آپ سبزیوں یا پھلوں کی تازگی خود چیک نہیں کر سکتے کبھی کبھی ڈلیوری میں دیری ہو سکتی ہے اور چھوٹی دکانوں کا کاروبار متاثر ہوتا ہے تھٹھوک مارکیٹ میں جا کر خود چیزوں کو دیکھ کر خریدنے کا تجربہ الگ ہوتا ہے اور تازہ چیزیں ملنے کا یقین زیادہ ہوتا ہے